जय झूलेलाल तव्हांजी फ़ोन आई नाइट में हलो हा अचां थो पाण वटि सैमसंग जा फ़ोन आहिनि आई फ़ोन जो आहे मोटोरोला आहे सभईं ब्रांड जा फ़ोन मिली वेंदा न न तव्हांखे दोस्त सही ॿुधाईं आहे हीअ फ़ोन हीअंर मार्केट में इलाही ट्रेंड आहे ऐं हीअंर ई दिसम्बर महीने में लॉन्च थियो आहे ऐं हीअंर हिन मथां ऑफ़र बि सुठी सुठी आहे ऐं हिन मोबाइल जी ख़ासियतु बि इलाही सुठी आहे प्लस हिक त सम्झी लाहियो की हिन मोबाइल जी बैटरी बैकअप सुठो आहे छह हज़ार एम एच त तव्हां हिनखे सम्झी लाहियो की ॾींहुं में हिक दफ़ा चार्ज कंदव त बि तव्हांखे वांदो कोन्ह ईंदो प्लस हिननि में वन ट्वेंटी हर्ट्ज़ जो छा चइजे टच स्क्रीन आहे जंहिंसां तव्हांजो मोबाइल हैंग कोन्ह थींदो प्लस अगरि तव्हां किथे फ़ोटोजेनिक आहियो तव्हां फ़ोटो वोटो खिचण जो शौंक़ु रखंदा आहियो त हिन जो कैमरो बि सिक्स्टी फ़ोर मेगापिक्सल जो आहे डुअल कैमरा त हीअ मोबाइल तव्हांखे हिकदमि सूट करे थो उन सां ईअं हा हीअंर तव्हां हिनखे ई एम आई ते वठंदा त तव्हांखे हिन में इन में हीअंर तव्हांखे नो कॉस्ट जी इंट्रेस्ट फ़्री ई एम आई बि तव्हांखे मिली वेंदी ई एम आई तव्हांजी सम्झी लाहियो की जेतिरी तव्हां रखण चाहींदा मैक्स टू मैक्स तव्हांजी छह महीने जी ई एम आई रहंदी अन छह महीने में तव्हांखे कटायण जी रहंदी ई एम आई ऐं अगरि ईअं तव्हां सम्झी लाहियो इनखे अगरि कैश पे करे सघो था त हीअंर हिन मोबाइल मथां असांजो हिक ऑफ़र बि आहे की अगरि तव्हां हिन मथां वीह महीना कैश भरो था त हिन मथां तव्हांखे हिक हेडफ़ोन बि ग़िफ़्ट में ॾियो वेंदो ऐं हिक न न हूअं जनरली त हिननि जे मोबाइलिन में चार्जर कोन्ह ईंदो आहे त हीअ मोबाइल में तव्हां अगरि वठो था त तव्हांखे चार्जर केबल डेटा केबल मिलंदो तव्हांखे हिक कवर बि मिलंदो बराबरि ऐं जीअं मू तव्हांखे चयो की असांजी तरफ़ा तव्हांखे हिकिड़ो हेडफ़ोन बि फ़्री मिलंदो उअं ई हुन हेडफ़ोन में बि हिक साल जी गेरंटी रहंदी हिन जे अलावा बि तव्हां हिते मोबाइल में कुझु बि थिये थो हुन में त हूअ सर्विस जी जिम्मेदारी असांजी रहंदी इहो ऑफ़र ख़ाली तव्हांखे हिक महीने सुदी रहंदी ऐं अगरि तव्हांखे ई एम आई करायणी आहे त तव्हां ई एम आई बि कराए सघो था न ई एम आई कराईंदा त उहे हेडफ़ोन गिफ़्ट कोन्ह मिलंदो तव्हांखे हा कैश असांजी दुकान सुबुह जो ॾह खां राति जो ॾहें तक खुलियलु आहे जय झूलेलाल